सुपौल के लोग मूल रूप सऽ एतऽ खेती आ बिजनेस पर अहाँ कैह सकै छियै जे सेल्स पर आधारित यऽ एतौका जे छै कोशिश क्षेत्र छियै तऽ एकर एखन यहाँ आम के मखान के धान के खेती के प्रधानता अछि एखन अगर अहाँ जेबै तऽ अहाँके आठ दस फीट पर एतऽ पानि आबि जाइ छै एहि वजह से एतऽ धान के खेती आ मखान के खेती बहुत बढ़िऑं होइ छै और खास कए कऽ अभी गरमा फसल एतौका बहुत फेमस अथी बहुत महत्वपूर्ण फसल यऽ तऽ एतुका लोग कृषि पद्धति पर बहुत बेसी आश्रय छै साथमे एतऽ पैघ अगर अथीमे जइयौ तऽ एतऽ आम के खेती बहुत मूल रूप सऽ अहाँकेॅं देखा जाएत आम भेटत अहाँकेॅं कठहल भेटत अहाँकेॅं लीची भेटत तऽ फल के एतऽ अहाँकेॅं बहुत भी जामुन भेटत एतऽ तकर बाद और अगर लकड़ी फर्नीचरमे जेबै काठ बला लकड़ीमे तऽ अहाँकेॅं एतऽ बहुत नीक आमके लकड़ी अहाँकेॅं गम्हारि भेट जाएत अहाँकेॅं शीशम सखुआ ढेरिक तरह के गाछ भेटत तकर बाद साथमे की छै एतऽ बाॅंस के बहुत बहुतायत मिलत अहाँकेॅं तऽ ई बाॅंस जे आइ काल्हि छै एतऽ खास कए कऽ सब सऽ मेन अथीमे महत्वपूर्ण इजीली आसानी सऽ बढै बला फसलमे छै आ एतऽ उझही बांस सऽ कतेक आदमी जुड़ल छै एकटा तऽ किसान कऽ खेती होइ छै जे किसान बाॅंस लगेलक आ बाॅंस बेचलक साथमे ओहि सऽ बहुत आदमी जुड़ल छै समुदाय के लोग जे बाॅंस के बर्तन बनाबै छै वएह बरतनके जे पर्व त्यौहार राजकाजमे यूज इस्तेमाल होइ छै ओहि मे देलक तऽ हुनको आजीविका एहि सऽ जुड़ल छै तऽ ई अहाँ देख सकै छियै जे बाॅंस सऽ कृषियो भए रहल छै आ साथमे सेल्स सेहो जुड़ल छै तऽ कोशी क्षेत्र के आर्थिक योगदान मे बाॅंस के बहुत पैघ प्रधानता छै तकर बाद अगर हम दोसर स्टार्ट करब तऽ ई छै आम आम के कि आम के एतऽ की छै तऽ किसान की करलक बेसीतर किसान एतऽ आम के गाछ लगेलक एतऽ जमीन छै लोक के पास किछु किछु तऽ एतऽ आम के खेत लगेलक तकर बाद की करलक ओ आमके बेसीतर मार्केटमे अपना चाहे तऽ गेल या कोनो आदमी के थ्रू ओकरा बेच दै छै आमके चाहे तऽ गाछ रेंट पर दए देलक सलाना या की करलक आम तोड़बए कऽ दए दै छै ओ तकरा व्यवसायी की करै छै ओ आम कऽ लए कऽ मार्केट मे जाइ छै ओकरा उच्च दाम पर बेचै छै तऽ एहि सऽ देखै छियै दुनू आदमी के लाभ छै किसान जे सब सऽ पहिने जे फसल लगाबै यऽ अपन गाछीके बेच दैत यऽ या अपन फल बेचै यऽ गाछीके कोनो तरीका सऽ हर साल या दू साल चारि साल के लियऽ रेंट पर दै यऽ आ व्यवसायी मेहनत कए कऽ फल तोड़बए कऽ मार्केटमे लए जाइ छै दूर दूर इभेन हमर आम सुपौल जिलाके आम कलकत्ता दिल्ली हर जगह जाइत अछि आ बहुत एतौका फेमस छै आम खास कए कऽ एतौका गुलाब खास आम पूरा क्षेत्रमे नामी यऽ तऽ ई भेल तेसर हमरा मखानके एतौका एकटा प्रमुख फसलमे मखान भी यऽ तऽ कियाकि एतऽ पानि के अधिकता बेसी रहै छै तऽ एतऽ मखान आ धान के खेती खूब होइ छै तऽ मखान के खेती अगर हम शुरुआत करी तऽ बेसीतर किसान एखन ओतेक रूप सऽ अनुभवी नहि छै लेकिन किछु किसान छै जे एहिमे बहुत अनुभवी छै तऽ ओ सब की कैर लै छै रेंट पर लए कऽ सबके किसान खेती करलक किसान के बढ़िऑं पैसो भेट जाइ छै जकर मूल जमीन रहै छै आ रेंट पर लए कऽ ओ सब मखान के खेती कराए कऽ कनी मेहनत बला खेती छै तऽ उपजाए कऽ ओकरा ओकरा फसल लए कऽ अपन लए जाइ छै नेगेटिव एतऽ हम एकटा पॉइंट राखै लऽ चाहब एतऽ अभियो मखानमे ट्रेनिंग ओहन नहि छै हर केओ मखान के खेती नहि कए सकै यऽ कियाकि ई कनी मेहनतो मेहनत बला काम छै एतऽ बहुत आदमी मेहनतो सऽ भागै छै आ साथमे छै जे लागतो बहुत छै आ ओकर कोनो फसल बीमा सरकारी एहि सब टाइप के एहन टाइप के सुविधा नहि छै तऽ रिस्क लै के क्षमता अपन सबके छोट किसान मे खास कए कऽ नहि होइ छै तऽ हुनको हम ई जिम्मेदार नहि ठहराए सकै छियै जे किया नहि सीखैत अछि हुनकर समस्या ई छै जे आखिर सीखथिन केना रिस्क लेबाके क्षमता अगर नहि हेतै एतेक लागत लगाए कऽ तऽ परिवार घर परिवार कोना चलतै तऽ एहि दुआरे ओ की करै छथिन एगो सेफ साइड लऽ अपन रेंट पर दए दै छै आ जाय छनि अपन अपन बाँकी की करलक तऽ जकरा आबै छथि ओ अपन बढ़िऑं मुनाफा कमाएके मार्केट लए जाइ छै लेकिन इहो खेतीमे किसानो के लाभान्वित होइ यऽ आ साथ मे जे मखान के खेती करै यऽ सेहो लाभान्वित होय यऽ